खेतीके वास्ते मौसमपर निर्भर करय पड़ैत छै लेकिन सङ्ग सङ्ग अपनो व्यवस्था जे छै सेहो लोकके राखय पड़ैत छै अगर मौसमके आधारपर कोनो तरहके नोकसान होइत छै तऽ ओकर ओकरा अपन व्यवस्थासँ ओकरासँ ओतबाके लोक तैआरी राखैए आओर जेना पानि बरसात नहि भेल बारिश नहि भेल तऽ पम्पसेटसँ या जे भी छै ओहिसँ अपन काज कयलहुँ ओकरा सुधार करैके आओर विकल्पमे तऽ इएह राखल जाइत छै जे कि अपन भण्डारण कए कऽ राखू किछु एहि ढङ्गसँ जे कि अगर बारिश भेल कोनो तरहके क्षति भेल तऽ ओकरा फेरसँ अपन क्षतिके पूर्ति कए सकी आर की कहल जा सकैए किसानसभके तऽ हाल आइकाल्हि बुरे छनि बढ़िआँ तऽ छै नहि